काणकोणाक शेनवाराचो बाजार भरता चावडेर आनीक परत चवथीच्या निमित्तान एक खास चवथीचो बाजारय एक काणकोण करतां आनी शेनवाराच्या बाजाराचे वैशिश्ट अशें की जसो काणकोण भायल्यान किंवा गोंय भायल्यान फळफळावळ किंवा भाजीपालो विकपाक जायतें लोक येतात तशेंच काणकोणच्या खाची कोणशांतल्यान आपल्या पोरसांत रयिल्ली भाजी फळभाजी घेवन विकपाकय लोक ह्या बाजाराक येतात चावडेर शेनवाराक हो बाजार म्हाका दिसता एक सात आठ वर्सां पयली तो सुरू जाल्लो आनी तो अजूनय सुरू आसा